उद्योग के बारे में उद्योग के बारे में क्या कहते हैं जैसे अपना हो गया साबुन हो गया साबुन अच्छा होता है खाना खाने से पहले अपना हाथ धो धुले हाथ वाथ धुले और नहाने धोने में अपना काम अच्छा अच्छे यूज में होता है ये सब काम इसका वो क्या कहते हैं अपना बिजनेस करे या दुकान डाले वो उसका अच्छा रहेगा और क्या कहते हैं बिस्काट बिस्किट का भी काम सही पड़ेगा आपको उसका भी सही पड़ेगा क्योंकि अपना यूज वुज करने में सही रहेगा खान पीने के हिसाब में ये अपना सेल भी अच्छा होगा हर कोई इसे इस्तेमाल करता है बिस्किट हुआ या साबुन हुआ ये सब अच्छी भी बात है इसे आगे बढ़ाने के सब कोशिश करें सब इस्तेमाल करें इसे हर व्यक्ति और सबको काम में भी आता है भाई बिस्किट हो या साबुन हो ये इसका बिजनेस अच्छा पड़ेगा और गोवर्मेंट को भी लाभ होगा इसका जो टैक्स होगा उसे मुनाफा ज़्यादा होगा बेनीफिट उससे ज़्यादा होगा गोवर्मेंट को भाई जो भी चाहें सब बिजनेस ये बिजनेस सही पड़ेगा सबको भी जितने भाइयों हैं सबको ये बिजनेस सही पड़ेगा कोई भी ये बिजनेस करे उसे फायदा है साबुन का या क्या कहते हैं साबुन का और उसका बिस्किट का